हेलौ आं मोनसे अला एपनि गेजेरजों केबाव गाखोनानै थांदोंमोन नाथाइ आं बे केबनिफ्राय ओंखारबाय बेयाव आङो आंहानि मबाइलखौ बावबोदों बेनि थाखायनो बे मबाइलखौ माबोरै मोनफिनगोन बेखौ आङो सोंनाय जाबाय नोंनाव बेनिखायनो नोङो बेनि बेनिसिम आंनि मबाइलखौ सोंनो थाखाय थांनो हागोनबा एबा आंखौ लांफैनानै बेखौ लोगो हमहैनो हागोन नामा बेखौ आङो नोंथांनाव सोंनाय जाबाय नोंहा आंनो खोन्था हरनो हागोन नामा बे केब द्राइबारखौ आं माबोरै लोगो मोनफिनगोन बा बे केब बे केबखौ आङो माबोरै मोनफिनगोन आंहानि मबाइलखौ